मध्य प्रदेश में सरकार से एक कृषि के लिए बिजली कनेक्शन के लिए अस्थाई कनेक्शन मिलता है जिसमें जिसके लिए आपके पास के बिजली दफ़्तर में आवेदन करना पड़ता है और साथ ही साथ कुछ मुक्त राशि जमा करनी पड़ती है जो की दस हज़ार के करीब होती है और इसके बाद अस्थाई कनेक्शन मिल जाता है बिजली कटौती के कारण किसानों को और मैं बहुत सारी समस्याओं को सामना करना पड़ता है क्योंकि समय पर बिजली न आने की वजह से कृषि और जो फसलें लगी रहती हैं उसको बहुत नुकसान होता है साथ ही साथ बी बिजली बिजली पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है और इसके अलावा भी फसलें और समय से रात को कभी कभी बिजली रात में आती है तो रात में जल्दी इसको जल्दी उठना और रात भर बिजली का उपयोग करना या एक समय निर्धारित न होने के कारण कटौती से उससे भी किसी को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ता है तो इन सभी समस्याओं को हम समय समय पर बिजली दफ़्तर में जाकर अधिकारियों को बताते हैं कि इन समस्याओं का समाधान किया जाए जिससे कि हमें फसल को हमारे प को हम कृषि को लाभ का धंधा बना सकें